काही फामाद नाचपी यू ट्यूब चॅनल म्हणजे विवा डान्स स्टूडियो हो एक सामको फेमस डान्स चॅनल तशेंच कनिश्का टेंलट हब होय एक डान्स फेमस यू ट्यूब चॅनल आनी वन मिलियन डान्स स्टूडियो होय एक सामको फेमस यूट्यूब डान्स चॅनल आसा जें हांव पळयतां आनी एक नॅशनल आय मिन टिवी शोज आसा तें डान्स प्लस एक आसा शो आनी डान्स दिवाने आसा सो हे जें चॅनल आसात ते आनी टिवी शोज जे आसा जे हांव पळयतां आनी हे डान्स ह्या चॅनलां मदीं आनी ह्या डान्सा रियेलिटी शोज भितर सुद्दां ट्रडिशनल नाच दाखयतात